ہم کو شروع شروع میں بائک چلانے کا بہت دل چاہتا تھا پر ہمارے پاس بائک نہیں تھا تو ہم نہیں چلا پاتے تھے بائک چلانے کے لیے بہت دل کرتا تھا جب ہم بائک چلائیں بائک سیکھیں اور تو پھر کرونا کے بعد سے ہم نے بائک چلانا شروع کیا اور بائک چلانے میں بہت ہی اچھا لگا ہمارے دوست نے بولا بائک کو تم بہت چلاؤ بائک چلانے کے لیے ایسے ہی کرنا ہوگا تو بائک چلانا جان جاؤ گے تو پھر ہم نے بائک کے لیے بہت کوشش کیا جب ہمارے پاس بائک نہیں تھا تو ہم دوسرے کو کہتے تھے بائک چلانے دو خوب مطلب کہ ضد کرتے تھے جو بائک چلانے دو پھر ہم نے بائک لی تو بائک خوب چلایی خوب چلایا اور خوب اچھا لگا ہم کو بائک چلانے میں بائک ہم بہت بڑھیاں چلانا سیکھ گئے اور بہت ہی اچھا چلانا جانتے ہیں بائک ہم نے بہت کوشش کی ہے بائک چلانے کا تب جا کے ہم بہت ہی آگے بڑھے بائک چلانے میں تب جا کر آج ہم بائک بہت ہی بڑھیاں سے چلا رہے ہیں کرونا کال کے بعد سے بائک جو ہے بہت ہی بڑھیاں سے ہم چلانے لگے تب سے جو ہے بائک ہم کو بہت ہی اچھا لگنے لگا ہے جو بائک ہم کو اتنا اچھا چلانے کے لیے آ گیا پہلے ہم نہیں چلا پاتے تھے اب اس کرونا کال کے بعد ہم کو بائک بہت ہی اچھا طریقہ سے چلانا آ گیا ہے اور بائک جو ہے پہلے ہمارے پاس نہیں تھا بائک تو ہم دوسرے سے مانگتے تھے جی ہم کو تھورا بائک چلانے کو دو ہم کو تھورا بائک چلانے دو کیونکہ بائک تو ہمارے پاس تھا نہیں تو ہم بائک مانگتے تھے پھر اس کے بعد کرونا کال کے بعد ہمارے پاس خود بائک لیے اس کے بعد بائک کو ہم خوب چلائے خوب چلائے خوب بڑھیاں سے چلانا سیکھ گئے تب جا کر ہم کو بائک بڑھیاں سے چلانا آ گیا ہمارے دوست کہتے ہیں جے تم بائک بہت بڑھیاں سے چلا لیتے ہو اور بائک جو ہے تم سے ایسے ہی چلایا کرو بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ بائک تم بہت بڑھیاں چلانا جانتے ہو کیونکہ ہم نے تم کو دیکھیں ہیں دیکھا ہے بائک چلاتے ہوئے کتنا بائک اچھا تم چلاتے ہو تو ایسے شروع شروع میں بہت پریشانی ہوتا تھا بائک چلانے میں اس کے بعد پھر بعد میں کوئی دقت نہیں ہوا بائک چلانے میں ہمیں بہت برھیاں لگتا چلانے میں بائک چلانے کے بعد بہت کوشش کرنے کے بعد ہم بائک چلانا بہت بڑھیاں سے جان گئے بہت ہی اچھا لگتا ہے بائک چلانے میں ہم اپنے دوست سے کہتے ہیں بائک دو دیتا ہے تو بہت بڑھیاں ہے بائک چلا کو آتے ہیں اور خوب موج مستی کرتے ہیں بائک چلانے کے لیے اپنے دوست کو ایک بار بولتے ہیں تو وہ پھٹاک سے بائک دے دیتا ہے اور خوب بڑھیاں سے بائک چلاتے ہیں اور بہت اچھا سے بائک چلانا آ گیا ہے